بالکل جی ہمارے یہاں ہر چیز موجود ہے ویلڈنگ ہوتی ہے جنگلہ بنتا ہے دروازہ بنتا ہے ارے وہی دروازہ ہے کھڑکی ہے اور بہت ساری چیز جو ٹوٹی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اسے جوڑتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو بنوانا ہے کیا ہے ارے پہلے بتا دیجیے بنوانا کیا ہے اسی حساب سے ریٹ طے ہو جائے ہاں ہاں ہاں تو اب لوہے کے ریٹ کے حساب سے آپ کا لگے گا اب لوہے کا بھاؤ جو چل رہا ہے اکیانوے روپیہ اسی سے بنے گا آپ کا اور اب اس میں مزید جو مزدوری رہتی ہے وہ لگے گی کلو میں نہیں ہے وہ رہے گا پچاس ساٹھ کلو چاہے چلی جائے گی ریلنگ آپ کی یہاں اور اس میں اگر ڈیزائن زیادہ بنوائیں گے تو زیادہ ہو جائے گا ڈیڑھ سو کلو تک کا گیٹ تو ٹھیک ہے اراؤنڈ اتنے کا ہی بنتا ہے ہو جائے گا ہوں وہ بھی ہو جائے گا ڈیزائن جو ہے ایک سے ایک ہے میں پتہ ہے اس میں وہاں پہ گوگل سے نکال کے بہت سارے ڈیزائن نکال کے تو بناتے ہیں بن جائے نہیں ٹھیک ہے اسٹیل تواے ون آتی ہے

آپ کی ڈیزائن بڑھیا رہو بڑھیا ہی مل جائے گی اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ بڑھیا ڈیزائن رہے تو آپ من سے بتا دیجیے گا جو ڈیزائن آپ فائنل کریں گی وہ فا بن جائے گی ہوں ارے کہہ رہے نا کی جو ڈیزائن آپ کو پسند رہے گی نا وہ ڈیزائن دکھا دیجیے فوٹو اس کا پھر وہ بن جائے گا اس سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے